घुमण जे लाइ मां सभ खां पहिरियों चाहींदुसि त हरिद्वार जिते असांजी गंगा नदी आहे असीं गंगा खे ॾाढो पुॼींदा आहियूं ऐं गंगा जितां निकिरे थी गंगोत्री मां उतां उते बि उहो घुमण जो स्थानु आहे इन करे मां चाहींदुसि त ॿुधायां त गंगा नदीअ जेको हरद्वार आहे उहो सुठो आहे वरी गंगा जिते छोड़ करे थी असां सिंधी में जेको चऊं छोड़ करे थी समुंड सां मिले थी उहो आहे गंगासागर कोलकाता में उहो कोलकाता बि हिकु घुमण जो स्थानु आहे ॾाढो सुठो स्थानु आहे उनखां पोइ घुमण जे लाइ द्वारका ॾाढो सुठो आहे जो असांजे द्वारका हिकु च जेके पीठ आहिनि उन उन उन्हनि में बि हिकु ॾाढो वो घुमण में ॾाढो आनंद ईंदो आहे जगन्नाथपुरी द्वारकापुरी बद्रीनाथ ऐं रामेश्वरम इहे चारि असांजा धाम आहिनि उहे बि घुमण जे लाइ ॾाढा सुठा आहिनि गंगोत्री जमनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ इहे जेके आहिनि उहे बि चारि धाम आहिनि पर उए सब मथीं साइड जा आहिनि पर असुलु जेका चारि धाम इंडिया जा आहिनि जगन्नाथपुरी द्वारकापुरी बद्रीनाथ ऐं असांजो रामेश्वरम इहे चारि धाम आहिनि घुमण जे लाए मां चाहींदुसि त इहे असांखे ज़रूरु घुमणु खपनि ऐं असांखे सनातन धर्म जो बि ज्ञान रखणु खपे भई त असांजो सनातन धरम कीअं आहे ऐं छा आहे